ہلو جی کون جی سر بولیے جی جی سر میں غازی آباد سے بول رہا ہوں کار مکینک بتائیے کیا ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کی اچھ اچھا اوکے اوکے بولیے آپ کی گاڑی کون سی ہے اچھا ٹوئیٹا ہے میں ٹوئیٹا وہ انووا تو نہیں ہے کیا جی جی وہ اچھا تو سر بن جائے گی گاڑی کوئی دقت نہیں ہے آپ گاڑی لے کر آ جائیے ہمارے گیرج پر تو اب کام کروا دیں گے آپ اچھا تو ٹائم کتنا آپ کے پاس تو آپ اپنا لوکیشن مجھے بتا اگر شیئر کر دیں گے تو میں اپنے مکینک وہیں بھیج دوں گا ورنہ آپ ہمارے یہاں بڑا برج کے پاس میں ہوں وہاں اگر آپ آ جائیں گے تو وہیں پہ گاڑی بن جائے گی جی کون سی لائٹ کون سی لائٹ خراب ہوئی ہے لیفٹ یا رائٹ کون سی ہے اچھا اچھا اچھا تو سر اس کا خرچ جو ہے لائٹ کا تو تھوڑا زیادہ آئے گا کیونکہ لائٹ مہنگی آتی ہے تو ہاں ہم دیکھیں گے اگر لائٹ خراب ہوگی تو لائٹ بدلنا پڑے گا یا اگر کہیں تار میں کہیں اس میں وائرنگ میں کوئی شارٹ سرکٹ ہوگی یا کچھ اور پروبلم ہوگی تو ہمیں چیک کرنا پڑے گا پہلے اور ٹائر میں جو آپ کے آواز آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بش جو ہوتا ہے جس پر چکا ناچتا ہے نا ہو سکتا ہے اس میں وہ خرابی ہو گئی ہوگی تو جس کی وجہ سے آواز وہ آ رہی ہے یا پھر بیرنگ اندر ہوگی وہ ٹوٹ گئی ہوگی تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی پروبلم ہوگی بہت زیادہ مطلب پریشان ہونے کی نہیں ہے تو آپ گاڑی لے کر آ جائیے گا ہمارے گیرج پہ ہم ابھی رات میں دس سے گیارہ بجے تک ہماری دکان کھلی رہے گی تو آپ رات میں بھی آ سکتے ہیں اور اگر اس وقت اگر آپ نہیں آ سکتے ہیں تو پھر صبح میں ہماری دکان سات بجے کھل جاتی ہے تو آپ خود لے کر آ جائیے یا اپنے کسی ورکرک سے بھیج دیجیے تو ہم کام آپ کا ہو جائے گا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی جی مناسب ریٹ میں ہم کر دیں گے آپ پریشان مت ہوئیے گا آپ کے آنے کی ضرورت بھی نہیں کسی کو بھیج دیں گے گاڑی لے کر کے تو ہم وہ صحیح کر دیں گے جی جی جی جی ٹھیک ہے سر